जय झूलेलाल हिकु आर्टिस्ट लाइ काफ़ी मुशिकिलन सां सामिनो करिणो पवंदो आहे स्टार्टिंग में त थोरी दिक़तां ईंदियूं ई आहिनि पर जॾहिं अॻिते मण्हू वधंदो आहे त उन्हनि खे औरि अॻिते वधाइण जी कोशिश कंदो आहे उने में मनोबल बि वधबो आहे लेकिन स्टार्टिंग जब माण्हू खे थोरी बि फाएनेनशल प्रॉब्लम हूंदी आहे त सामानन वठण थोरि दिक़त बि थींदी आहे जॾहिं इंसान आर्टिस्ट ठई वेंदो आ उन खां पोइ जॾहिं उन खे कमाई बि थींदी आहे प्रॉजेक्ट ठाहे करे पोइ उन में कमाई बि थींदी आहे पोइ कोई दिक़तां अहिड़ी सामाननि जी न थींदियूं आहिनि ऐं मनोबल काफ़ी हद तक वधंदो बि वेंदो आहे